आब' ए गयफोरखौ गय फिथाइफोरखौ बायबा मारै मारै लाब जायो मारै माबायो माबायदि नोंस्राथ' बागान बुरजा दंनालाय ओंखायनो एसे सोंहर नायदोंमोन आं आमफ्राय नोंस्रा गोमोनाव फानो ना गोथाङाव फानो ए ओमफ्राय आंनावबो एसे दङ नालाय गयआ ओमफाय दा थोदेरैखाय आं नोंनाव बायगौमोन आरो फुलिफ्रा बिसिबां फुलिखौनो बायनोसै नामा फुलि फिसा फिसा दङबा ओमफ्राय गय बागानखौ फुलिखौ बोरै बानायजेनो बेखौथ' आं मोनथिया नालाय ओंखायनो आं सोंहरनाय जादों आब' औ

ओमफ्राय खयबोसोरनि खासिया खालामो खयबोसोरजों खासि खालामो बोसोरजों ना ए

ए जों बारा गायफेरनायबो जाया नालाय ओंखायनो सोंहरनाय जादों आरो आब' रोङा नालाय सोंनांगौबो जायो नोंस्रा मावग्राखा जाहैबाय नालाय औ दे होमबालाय आब' दोनसै दे दे